मेरे गाँव में हिंदी भाषा बहुत सरल भाषा है और बाहर जाते हैं तो जैसे भाषा समझ नहीं आता है मेरा भाषा हिंदी भाषा सब समझ लेते हैं हम नहीं समझ पाते हैं दूसरे का भाषा जैसे ये मराठी हो गया गुजराती हो गया और सब जिसे बोलते हैं सब नहीं समझ में आता मेरा भाषा हिंदी में बहुत जल्दी सबको समझ में आ जाता हैं कहीं भी देश के आते हैं जैसे जैसे यहाँ का भाषा समझ लेते हैं हम लोग अगर बाहर कहीं गए तो उनका भाषा नहीं समझ पाते हैं और और हमारी भाषा हिंदी जो भाषा है कहीं भी देश में जाओ तो बहुत अच्छे से सब बोल सकते हैं और कुछ भी आमान लेना पड़ता है तो हिंदी भाषा में हम लोग फट से बोल लेते हैं और जो गुजराती मराठी और सब बोलते हैं ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं बहुत दिक्कत होती है और इंग्लिस में कुछ जानते हैं बोलना कुछ नहीं जैसे पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी ये सब हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं और फिर एक बार जैसे बोलते हैं थोड़ा जैसे दिक्कत से महसूस होती है एक ऐसा हम कैसे भाषा बोल सकते हैं इसलिए हमको हिंदी भाषा सबसे बहुत अच्छा लगता हैं और कुछ भी आमान लेना हो जैसे उसका नाम बताना हो तो इंग्लिस में हम नहीं बता पाते हैं ना गुजराती में मराठी में बता पाते हैं सिर्फ हिंदी ही भाषा सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी ही भाषा बोलते हैं जैसे खाना में हो गया सब कुछ बोलते हैं मम्मी से भी मम्मी बोलते हैं मम्मी ये चीज दो पापा से चीज मांगते है एक दे दो पापा भैया हो गए दीदी हो गए भाभी हो गई चाची हो गई सबसे हिंदी भाषा बोलते हैं अगर बाहर कहीं जाते हैं तो ये सब भाषा चाची उची को सब नहीं बोल पाते हैं बाहर में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं और जैसे मेरी बड़ी भाभी हो गई उनका भतीजा हो गया हम लोग बोलते हैं भतीजा मेरा है बाहर कहीं गे तो ऐसा नहीं बोल पाते हैं बाहर का भाषा ही अलग रहता है ऐसा है क्या बोलें कुछ समझ ही में नहीं आता है ऐसा लगता है मुझे कि हम क्या चीज बोल ओ लोग क्या बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं हमको समझी में नहीं आता और मेरा हिंदी भाषा कहीं भी रहो कहीं देश में चलो जाओ हमारे लोग का हिंदी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और घूमने फिर में में भी कहीं भी जाने में दिक्कत भी नहीं होती हाँ इस जगह पे मुझे जाना पड़ता है हाँ हमको ये जगह अच्छे से पहुँचा दो कहीं जाएँ हिंदी भाषा सबसे अच्छी भाषा हम हम लोग को लगती है हिंदी गुजराती मराठी हम लोग को नहीं आता इसलिए हम लोग हिंदी भाषा बहुत अच्छे से पसंद करते हैं मेरा तुम राष्ट्रभाषा